हॅलो गोवा कॅब एजन्सी न्ही हांव सर्वेश भोबे उलयतां नेरुलच्यान हांवें तुमचे कडेन दोन दीस पयलीं एक टॅक्सी बूक केल्ली जी म्हाका तेरा तारखेक सकाळी आठ वरांचेर जाय आशिल्ली तुमी म्हाका एक जयेश म्हणून ड्रायव्हराचो नंबर दिल्लो हांवें ताका सकाळच्यान धा पंदरां फावट तरी फोन केलो पूण ताणें एकदांय कॉल रिसिव करूंक ना आनी जर ताका मिस कॉल पडले आसत जाल्यार ताणें म्हाका परत कॉलूय करूंक ना हांवें ताका कॉल केल्लो की म्हाका फाल्यां आठांक जी सांगिल्ली तो टायम चेंज करून धाक जाय म्हणून अशें सांगपाक लागून कॉल केल्लो जर तो रिप्लाय सारको करीना जाल्यार तो फुडें टूर कसो कंप्लीट करतलो सो येत हाकात लागून हांव तुमचे कडेन टॅक्सी जी बूक केल्या ती हांव रद्द करूंक सोदतां आनी म्हका तुमी कोणी एक दुसरो ड्रायव्हर किंवा पोसिबल आसत जाल्यार दुसरी टॅक्सी ऐरेंज करपाक शकता जाल्यार मातशें पळोवपाचें